عارف ہاں بھائی بھائی ہاں میں نے اس لئے کال کری تھی مجھے کچھ پتا کرنا تھا

ہاں سب ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہاں یار کچھ کھانے کا منگوانا تھا کچھ باہر سے میں سوچا یہاں تو سب کا ٹرائی کرچکا ہوں زیادہ تر سب کا سب نیا ٹرائی کر لیا کچھ تو بتا یہاں کوئی آس پاس کوئی اور بیسٹ ریسٹورینٹ جس کا کھانا اچھا ہو کوئی بیسٹ ڈش کھانے میں کون سی بیسٹ رہے گی اچھا اچھا یہ یہاں یہ الہدیٰ فوڈ جو ہے لال کنویں پہ اچھا ان کا اچھا ہے کھانا ہاں ہاں ٹھیک ہے چکن مسالہ گریوی اچھا بیسٹ ہے ہاں یہی پتہ کرنا تھا اور میٹھے میں کیا بیسٹ ہے ان کے یہاں جیسے کھیر زعفرانی کھیر اچھا زعفرانی کھیر ہاں ہاں چل میں ٹرائی کرتا ہوں چل میں آرڈر مار کر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل بھائی شکریہ بہت بہت